بائیک کے طویل سفر میں صحت مند رہنے کے لیے کچھ تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں جیسے قبل از وقت مشقیں کریں تاکہ آپ کی جسمانی صحت مضبوط ہو بائیک سفر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی کمر کندھوں باہوں اور بازوؤں میں مضبوطی ہو بائیک سفر میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب غذائیں مِلیں ہمو کی ضرورتیں کو برقرار رکھنے کے لیے پروٹین کاربو ہائیڈریٹس فائبر اور موجود وٹامنز کو مدِ نظر رکھیں سفر کے دوران جسم کو ہموں کی سطح برقرار رکھنے کے لئے کافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تھکاوٹ سے بچنے کے لیے روزانہ کم از کم آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے بائیک کی سواری کے لیے مرکب ہونے سے پہلے دُرست طریقے سے سوئیں دُرست پوزیشن اور مضبوطی کے لیے کششِ پیماں کی مدد لیں طویل بائیک سفر میں منّظم استراحت ضروری ہوتی ہے تاکہ جسم کو تھکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے کمر درد یا کندھوں کی مشکلات سے بچنے کے لیے سلامتی تجویزات کو ساتھ لیجیے جیسے کہ پین کلر اور دُرست پوزیشن کے لئے پریک ٹاپ معمولی بائیک کی طویل سفریں دورہ کی منصوبہ بندی اور منظمیت پر منحصر ہوتی ہیں اپنی کمیوٹنگ پلان کو موقعی اور راحت بنائیں بائیک کے سفر میں اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھنا بہت اہم ہوتا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی جسمانی تکلیف ہو تو فوراً اُسے ایک پیشہ ور ماہر سے معائنہ کروائیں